ہمارے پاس ایک منی سنیما ہے ہمارے علاقے میں ایک منی سنیما کے نام سے تھیٹر ہے جو طرح طرح کی فلمیں دکھاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پرانی فلمیں کچھ نئی فلمیں کچھ ریسنٹ فلمیں تھوڑی پرانے ہونے کے بعد دکھاتے ہیں اور اس میں ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا ہے جو سسٹم پورا بڑے ہال کے اندر آپ کو مل سکتا ہے وہی سسٹم ہمارے چو منی سنیما میں بھی ہے تو اس کی خاص بات یہ لگتی ہے کسی بھی وقت ہم جا کر کے اگر دس بندے بھی اگر ہم ہوں گے تو دس بندوں کے لئے جو پسندیدہ فلم ہماری ہوگی ہم جو فلم دیکھنا چاہتے ہیں وہ فلم وہ لگا سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی سی بھی فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لگا دیتے ہیں اگر ہم اس میں چینج کروانا چاہتے ہیں تو چینج بھی کرا دیتے ہیں تو ہمارے پاس میں جو تھیٹرچھوٹا والا ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں ہمیں خوب طرح طرح کی فلم دیکھنے کو مل جاتی ہیں ادروائز بڑے سنیما کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں ہمیں جو اس میں اس ہال میں لگی ہوئی فلم ہے وہی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے اور ہمارا منی سنیما کے اندر ہمیں وہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی ہمیں اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے کچھ بھی فلم لگوا سکتے ہیں